नमस्ते हाँ दूध चाहिए मेरे घर शादी पड़ी है लड़की का बढ़िया दूध चाहिए क्या रेट देंगे कम नहीं हो पाएगा कन्सेसन नहीं हो पाएगा आँय

गाय का चाहिए वो छेना बनवाना था रसगुल्ले बनवाना था तो गाय का ही चाहिए तो उसमें हम सोचते हैं कि कुछ कन्सेसन हो जाता क्योंकि हमारे घर में शादी है तो पैसा बचाना हमको है चलिए तो हमको आप तीन कुंटल दूध दे दीजिएगा हमको चौबीस अप्रैल को चाहिए हूँ हूँ लगन तो तेज है लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं हो कि हम आपको कह दिए आप फिर हमको आप दूध नहीं दे पाए तो हमारी इज्जत का सवाल है दिक्कत हो जाएगी

हाँ हाँ तीन कुंटल चाहिए सर

नहीं गाय का चाहिए क्योंकि हमको रसगुल्ला बनवाना है हाँ और जो रसगुल्ला का वो स्पंज रहता है गाय का दूध में ही पड़ता है

तो रसगुल्ला तो हमको तो चाहिए मतलब शाम को तो ऐसा नहीं है कि कि आपके यहाँ कोई साधन हो गाड़ी ओड़ी हो आप पहुंचा देते हों

हमारे यहाँ देखिए शादी है तो हमारे पास तो समय नहीं है लेकिन अग आप भेजवा देते तो बड़ा कृपा होता हम पैसा दे देंगे साधन का ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे कह रहे हैं दूध का अलग पैसा रहेगा फिर दूध का अलग पैसा रहेगा हूँ हूँ हूँ हाँ तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है सब तो यही उम्मीद थी आपसे कि मतलब हमारे अच्छा नहीं नहीं भेजेंगे न भेजेंगे तो हाँ हाँ और जो भी किराया लगता है मतलब हम आपको किराया दे देंगे